औ हेलौ आदै आं क'क्राझारसिम थांनो सानदोंमोन माने आं माबानिसो नालाय चिरांनिसोमोन नालाय क'क्राझारनिफ्राय आं गामि ओनसोलाव थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय गारिफ्रासो आं थांफेराखैबो नालाय दा नोंसिनिथिं थांनो सानदोंमोन नालाय आं गारिफ्रासो माबोरै माबोरै बबे बबेथिं सौहै औ ट्रैनजों आं क'क्राझारसिम थांगोन ओमफ्राय क'क्राझारनि क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय मा मा गारि खारो बेखौसो

थांफेराखै नालाय आं सोंहरनाय जाबाय आरो आदै ओमफ्राय ओरैनो बे क'क्राझारनिफ्राय जेनेबा ओरै थांबाय थिनआलिसिम क'क्राझारनि क'क्राझारनिफ्राय आं थिनआलि

गारि घरा खारोना ओरैनो बे थथ'फोरबो खारो नामा ओ जिखुनु टाइमाव मोनो गारिखौ लामाफ्राबा बोरै बोरै लामाफोराबा बोरै बोरै ओ ओरैनो इसे

सिदा लामाखाना ओरैनो आन्दायनांगौ गोनां गैयाना आं ओरै थिनालि थिनालियाव ओंखारफैनोसै क'क्राझारनिफ्राय ओं औ ओं सल'थिं सल'थिं आलासि जाहैनोमोन आं मोनबा सल'थिं थांनाय गारियानो मा मा गारि मोनो सल'आव थिनालिनि

ओरैनो थिनालियाव ओंखारनानै ओरै सल'थिं हाबनाया गारि मोनगोन नामा थथ'वा ओरैनो जिखुनु टाइमाव मोनोना थथ'वा

खुरमाफोर खुरमाफोरनाव औ खुरमाफोरनाव आलासि जाहैनो आं थां आं थांफेराखैबो नालाय बे सल'आव ओंखायनो सोंहरनाय जादों आदै औ गोबाव जाबाय आङो ओरैनो क'क्राझारावनो फैफेरनाय जालाबाया आरो ओरै सल'आव फैफेराखै आङो औ सोंहरनायखौ गाज्रि दा मोनसै दे आदै औ सोंहरनायफोरखौ गाज्रि दा मोनसै होनदों आं मिथियैयाव सोंहरनाय जाबाय आं आदै औ थांबा आं थांबा आं बयनावबो थांगोन नोंसोरनावबो थांगोन थांनानै बयनावबो औ आबै दं नायबो आबै दं नायबोजोबनोसै ओरै नोंसोरनावबो खुरमाफोरनाव मोजाङै दं आदै मोजाङै दं दा

बिदिनोसै जोंनावबो जोंनावबो बिदिनो गरम गरमखौलाय मा बुंबावनो

औ बे फुजा खाथिखौनो लानानै थांनो सानदों आं आदै फुजा खाथियाव थांनोसै ओंखायनो सोंहरखाबाय आं बोथोरफ्रा माबायदि दावराव दावसिफोरबो दावराव दावसिफ्रा माबायदि दावराव दावसिफोरथ' जेबो गैयाना ओरैनो ओहो लोमजाथथाराखै ओरैनो बोथोरनि गरमनि इसे एनैयालाय गगा गुजुनाय जालाबायदों आरो औ आं सोंहरनाया लामाफोरखौसो दावराव दावसिफोरा एखम्बा लामा सामाफोराव औ दे होम्बालाय आदै आं थांनाय जाबा खबर हरफिनगोन दे ओं दे दोनलायनोसै ओं दोनलायनोसै ओं ओं ओं